मैथिली एकटा एहन भाषा छै जेकी सुनिक बहुत नीक लागै छै जिनका नहियो समझमे आबै छनि हुनका सुनिकऽ अतैक नीक लगै छनि की ओहि प्रति ओ किछु मतलब आकर्षित होइ छथि आओर ओकरा सुनऽ चाहै छथि ओहिमे समझऽ चाहै छथि अदर स्टेट मे की छै की गेला बाद लोक अपन भाषा छोरिक ओहि स्टटे के भाषा बाजऽ लागै छै लेकिन एहि मिथिलामे ई चीज छै ई खासियत छै जे एतौ जे केओ भी आबैत छथि तऽ ओ एहि चीजके सीखऽ चाहैत छथि एहिसँ किछु लेबऽ चाहैत छथि किछु मतलब मिठास लेबऽ चाहैत छथि जतै मिठास मैथिली भाषामे छै ओतै मिठास कोनो भाषामे नहि छै भाषा तऽ सभ छै लेकिन मैथिली भाषा जेकाॅं मिठास कोनो भाषामे छै नहि छै अगर हमसभ किछु एहन मतलब वादो विवाद होइ छै तऽ चुॅंकी मैथिली भाषा चुॅंकी एतय मतलब मीठाससँ पूर्ण छै जे की ओ मतलब कटु नहि लागै छै सुनऽ मे हम अपन बातो कहि दै छियनि केकरो तऽ ढंग सँ कहै छियनि एकटा दायरा बुझाए छै बाकी भाषामे कोनो दायरा नहि रहै छै

आओर चूँकि अंग्रेजी आ हिंदीके विकास तऽ हर जगह होइ छै आओर मतलब ई कंपल्सरी छै जे हेबै करतै कियाकी सब्जेक्ट राखिक एकरा पढायल जाइ छै विदेशोमे हिन्दी पढायल जाइ छै इंडिया लेल आओर बाकी सभ देशमे इंग्लिस पढायल जाइ छै लेकिन मैथिली कोनो देशमे पढायल नहि जाइ छै कोनो राज्यमे पढायल नहि जाइ छै ई मिथिलाक भाषा छै मिथिले मतलब मिथिले वासी एकरा जानै छथिन आओर जतौ जतौ छथिन ततौ ततौ हुनके माध्यमसँ ई भाषा विकसित भऽ रहल छै आओर लोक एकरा सीखऽ चाहै छथिन